ना हमनायाव माखासे मुवा बुस्थु नांगौ जायो मानोना नाखौ ओरैनो मोना जोङो दै गोथौआवबाथ' आस्रा जेफोरजों सारनानै मोनो आरो बिदिनो ओरैनो थौलेफोरावबा गोरोबनानैबो मोनो आरो बेनिफ्राय फल' बाहायो बे फल'आवबो जोबनानै हमो ओमफ्राय जोङो जेखाइजोंबो मोनो जेखाइजों गुरनानै मोनो नाखौ सेनफोराव सानानैबो मोनो बिदिनो जोङो दै थौलेबाथ' नाखौ सारनानैबो मोनो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन गोथौ गोथौ दैयावथ' जोङो माने नुनो मोनदों आरो नाव बायदिसिना बाहायलायनानै जे सारनानै नाखौ हमनाय नुनो मोनदों जोङो जेलें आरो एबा लाङिबो होनना बुङो बेजोंबो हनानै नाखौ मोनो दै गुवारफोरावबो माने जेलें गोलावजों हनानै नाखौ मोनो आरो बेनिफ्राय ना साग्रा माखासे आयजेंफोर दं जों ख'खा होननानै बुङो बेयावबो माने जों नाखौ सानानै मोनो आरो ओमफ्राय सेन बेयावबो सानानै मोनो बेनिफ्राय बांसिनानै माने जोंनियाथ' दैया बांद्राय गिदिर दै गैया नालाय जोङो सेन सानानैनो मोनो आरो जोंनि जायगानि मानसिफोरा ख'खा सानानै ओमफ्राय गुबुन लैथोफोराव हमनायफोरा आलादा जायो जानोहागौ बेखौ बांद्राय मिनथिया ओरैनो आं नुनायावथ' जोंनियाव ना हमनाया जोङो सेन सानानै ख'खा सानानै बेबायदिसो जों माने नाखौ हमो आरो बेनिफ्राय फुख्रिफोराव आस्रा जे सारो ओमफ्राय खायसेया ओरैनो जेलेंजो हयो बेबायदि आयजेंफोरजों जों नाखौ हमो ओमफ्राय ओमफ्राय नाखौ जोङो बिदिनो सारो दै थौलेबाथाय सारथारनानै ओरैनो हाब्रुआव हमो आरो